असांजे कटनीअ ज़ा बुज़ुर्ग असांजो समान आहिनि ऐं असां उन्हनि जे परछाईअ में रहंदा आहियूं हिन वक़्तु असांजे समाज में कई संस्थाऊं आहिनि जेके हिन बुज़ुर्ग जे लाइ कई शिविर लॻाईंदा आहिनि जंहिंमें उन्हनि जे स्वास्थ्य जे प्रति कई डॉक्टर घुराए उन्हनि जे शरीर जी शुगर बल्ड प्रैशर ऐं अखियुनि जी जांच कंदा करी वेंदी आहे साधारणु जांच करण खां पोइ हुननि जे स्वास्थ्य में कोई वॾी ख़राबी हूंदी आहे त हुननि खे वॾी अस्पताल वठी वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो इलाज मुफ्त में थी वे कंदो आहे ऐं दवा रोटी पाणी रहनि सहनि सभ जी ज़रूरत पूरी कई वेंदी आहे बुज़ुर्ग ई बुज़ुर्ग जी वधीक उमिरि हुजणु करे उन्हनि खे सहण जी शक्ति में सुर सांस फुलिजण लाइ तकलीफ़ वधी थींदियूं आहिनि पै करे उन्हनि उन्हनि जी मर्ज़ लाइ शिविर लॻाया वेंदा आहिनि तंहिं तंहिंमें हिन बुजुर्ग जो पूरो इलाज़ु दिलि सां पूरो कयो वेंदो आहे असांजे बुज़ुर्ग जे समान में शहर में जॻह जॻह कई कार्यक्रम थींदा आहिनि तॾहिं तॾहिं असां बुज़ुर्ग जे समान में कार्यक्रम रखंदा आहियूं बुज़ुर्ग के फल ॾेई शाल पाए माला सां समानित कयो वेंदो आहे